हम एकबेरा एकटा पेन्टिङ्ग बनाबै छलहुँ

स्त्रीसँ सम्बन्धित रहै होइत होइत हमर एक गुरुजी हमरा देख लेलखिन हमरो लाज लागल कियातऽ ओ स्त्री विषयक पेन्टिङ्ग छलै हमरो लाज लागल आओर हमर गुरुजी जे देखलखिन ओ कहलखिन हेऔ ई बहुत नग्न छै एहि चित्रके हटाबऽ पहिने तऽ ओहिसँ पहिने हम हुनकासँ ओ छुपाबैके कोशिश केलिअनि लेकिन तैओ ओ हमर पेन्टिङ्ग देख़ऽ लए बहुत उत्सुक भेलाह आ हमरा बहुत क्रॉस केलथि जे पेन्टिङ्गमे आओर किछु नहि भेटलौ तोरा लेकिन हम कहलिअनि सर पेन्टिङ्ग जे होइ छै से हर तरहक होइ छै अन्दरके भी बाहरके भी भीतरके भी जतऽ मोन रचि बसि जाइ पेन्टिङ्ग ओतहिसँ हेतै ई अन्दरके भावना छिए आओर एहि भावनाके उगै दिऔ लेकिन तैओ ओ हमरासँ बहस करैत रहलथि आओर तखन हमरा हुअए जे बेकार बनेलहुँ बादमे देखलहुँ जे ओ पेन्टिङ्ग बहुत लोक पसन्द करए लगलाह चाहे हुनका अन्दरमे जे भावना होइ लेकिन लोकके बहुत पसन्द एलै हे रौ बेटबा